नमस्ते मैम मैम मुझे वरपूलर डबल डोर वाला फ़्रिज चाहिए था तो आप मुझे इसकी डीटेल बता सकते हो जी मैम

जी मैम हाँ

अच्छा हाँ जी हाँ जी जी जी मैम इसके प्राइज़ क्या है मैम

औ ग्या जी और गैरेंटी वारेंटी कुछ

हाँ हाँ जी हाँ मैम हमने भी सुना है बहुत इसके बारे में इसलिए तो पूछा

हाँ इस्पेस वगैरह वह तो उसी के हिसाब से होगा जैसे हम खरीदना चाहे वैसे मिल जाएगा हाँ हाँ ठीक है मैम